हैलो हैलो हा तव्हां क्रो हा तव्हां क्रोकरी वारा ॻाल्हायो था हा मूंखे एन कुझु बासण खपनि तव्हांजे हुते क्रॉकरी ते सुठा मिली वेंदा बासण हा जीअं मूंखे खपे कुकर खपे बाल्टी खपे ग्लास खपेनि तव्हां वटि सुठो मिली वेंदो पंज लीटर वारो हा मूंखे जो आहे डिनर सैट बि खपे डिनर अच्छा डिनर सैट तव्हां वटि मतिलबु घणे सां शुरू आहिनि अच्छा सुठे में सुठा खपेनि मूंखे धीउ जी शादीअ में ॾियणा आहिनि हा कोई दिक़त परेशानी त न ईंदी ईअं न खिडकी वञनि या छा आहे छा न आहे अच्छा ॿियो ॿुधायो तव्हां वटि त छा छा मिली वेंदी शइ थाली कटोरा

त तव्हां वटि उहा मिली वेंदी घंटी मिली वेंदी पूजा वारी

अच्छा तव्हां वटि ॾि ॾियारी जी उहा मिलंदी आहे हटरी अच्छा हाणे न मिलंदी अच्छा ॿियो ॿुधायो ॿियो छा छा तव्हां वटि अहिड़ो सामान आहे जो धीउ जे हिते ॾियण में कमु अचे मूंखे इहा ॿुधायो जो मां तव्हां खां जो समान वठंदसि या छा आहे त तव्हां घर में डिलेवरी कंदा घर ताईं पहुचाईंदो थी वेंदी अच्छा

अच्छा मतिलबु हीअ न की डिलेवरी जो त तव्हां चार्ज अलॻि सां लॻायो यां छा आहे अच्छा डिलवरी चार्ज कोन लॻंदो न त तव्हांजी दुकान किथे आहे अमीनाबाद में अच्छा त कहिड़े नाले सां मशहूरु आहे तव्हांजी दुकानु अच्छा ठीकु आहे तव्हां घणे लॻे तव्हांजी दुकान खुलियलु हूंदी आहे राति जो ॾह लॻे ताईं खुलियलु हूंदी आहे त सुबुहु ॾह लॻे खुलंदी हूंदी ठीकु ॿियो ॿुधायो आ आलमबाग ते बि दुकान अथव तव्हांजी हिकु ब्रांच हुते बि आहे आलमबाग में तव्हांजी हिकु ब्रांच आलमबाग में बि आहे छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे मूंखे जो आहे कम से कम चोवीह ग्लास खपेनि चोवीह चिमचा चोवीह केवियूं औरि चोवीह थालियूं ठीकु आहे ॿ डिनर सैट हिक स्टील जो खपे हिक हुन जो खपे ठीकु आहे ऐं ॿियो वरी उहे खपनि छा चवंदा आहिनि उन्हनि खे कटोरियूं खपनि चोवीह सैलो में सैलो में सैलो में ॾई रखिजो हिकु डिनर सैट ॾीजो हिकु स्टील वारो सैट ॾिजो ठीकु आहे औरि जो आहे बाल्टियूं खपनि स्टील जी बाल्टी बि हूंदव न तव्हां वटि बाल्टियूं छह खपनि बाल्टियूं ठीकु आहे औरि नंढियूं छह छह वॾियूं कजो छह नंढियूं करे रखिजो ठीकु आहे हा और ॿारा चिमचा कजो ठीकु आहे नंढा वारा खाइण वारा ऐं ॿारहं चिमचा वॾा वॾा कजो केवियूं ठीकु आहे औरि उहो अथव अच्छा त हा ठीकु आहे चो चोवीह चोवीह ॾई रखिजो कोई दिक़त कोन्हे की ठीकु आहे औरि उहो अथव तव्हां वटि खुर्पी हा खुर्पी बि छह खनि खुर्पी करे रखिजो ठीकु आहे औरि छह छह व वॾी कटोरियूं छह नंढी कटोरियूं कजो ॿियो ॿुधायो ॿियो छा वठि वेंदियूं आहिनि अहिड़ो समान मां जो आहे तव्हां वटि ईंदस त तव्हां मूंखे मिलंदो की तव्हांजे कोई ॿियो दुकान ते तव्हां सां ॻलाईंदो या छा आहे तां दुकान ते ई मिल अच्छा अच्छा ॿियो ॿुधायो उहो उहो त तव्हां वटि हो मिलंदी आहे कंछ मिलंदी आहे कंछ कंछ कंछ कंछ जे में तड़को वड़को ॾीबो आहे मिली वेंदी हा त हिकु उहो बि रखी रखिजो औरि छह नंढी प्लेटूं छह वॾी प्लेटूं उहे बि रखी वठिजो त मुंहिंजो समान जो आहे त मां अचां त सभु समान साम्हूं नज़र अचे ठीकु आहे मां तव्हांखे जो आहे पेमेंट करे करे पोइ मां जो आहे त तव्हां वरी डिलेवरी असांजे घर में कराए रखिजो मुंहिंजो घरु जलखास में अथव ठीकु आहे ठीकु थैंक्यू